नमस्ते भईया मछली है क्या कौन सा मछली है और जैसे सौरी हुआ टेंगरा हुआ कोई भी एक मछली हो कौन कौन सी

उसी में से एक दे दीजिए ना जो आपको सही लगे चलिए वो मांगुर दे दीजिए भईया कितने का है अरे भईया इतना महंगा थोड़ा सा कम कर दीजिए ना पाँच रुपया नहीं भईया दस रुपिया कम कर दीजिए ना थोड़ा सा जाननी जान लीजिए कि मेहमान आए हैं इसीलिए मंगा रहे हैं नहीं तो हमको नहीं इतना

ज़्यादा नहीं दो किलो भेज रहे हैं किसी और को

हाँ चलिए ठीक है अभी दस मिनट में पहुँच जाएंगे हाँ चलिए अरे क्या है ना कि वो पाँच किलो दे दीजिए हाँ पाँच किलो दे दीजिए और थोड़ा सा कम और कर दीजिए सौ में कर दीजिए ना भईया नहीं सौ में सौ में कर दीजिए दस रुपया और ले लीजिए ना चलिए ठीक है चलिए नमस्ते भईया नमस्ते नमस्ते